बुहुमनि सोमोन्दै आं मिथिनाय मिथिनाय मिथिनायब्ला आं दा गोदोनि समफ्राव बेफोरबादि बेमार आजार गैयामोन दानि समफ्राव दंफां लाइफां गोयिखायनो दा बेमार आजारफ्रा गोबां बारा जाबाय नाथाय जोङो मुलि दावालि बाहायनो थाखाय जोंहा बांसिन ताका फैसा गैया नाथाय जोङो खस्थ' गोबांथार भुगिनांगौ जायो जोंनि गोदोहाय बेबायदि मुलि दावालिफ्रा जोंनि थाखाय बारा गोनांथि गैयामोन दानि समाव जों गोबां गोनां गोनांथि जाना फैबाय नाथाय नाथाय जोङो बेबादि समफोरखौ जों बोरै मोनबावनो जोङो मोननो हानाय नंला गोदोनि समफोरखौहाय नाथाय जोंहा दंफां लाइफांफोर गैले दानि बोथोरावहाय दानलाय सुलायबो बारा जाबाय बुलाय सुलायबो बारा जाबाय जोंनि बे बोथोरावहाय नाथाय जोङो बे समावहा जों माब्रै गसंथाना थानो नाथाय जोंहा जेबो राहा गैया नाथाय बेबायदिनो जोङो बे बुहुमाव थांना थानो थाखाय जोंनो गोबां गोनांथि नांगौ नाथाय जोङो मा खालामानै थानो ना मानो जोंनि गासैखौबो जोङो नांजोबगौ बेनिखायनो बेखौहाय जोङो मिथिनाय जाबाय आंनि गासैखौबो बुंनाया बेनो